हाथ सँ बनल कपड़ा आ बाजारमे रेडिमेड कपड़ामे बहुत अन्तर होइ छै कोइ भी चीज हम हाथ सँ बनबै छियै तऽ ओ हम देख कऽ बनबै छियै की कहाँ गलत छै कहाँ सही छै कोन चीज दियके चाही जाहिसऽ मजबूत होतै तऽ ई अपना अनुभवसँ भी हम बनबै छियै तऽ ओ तनि मजबूत रहै छै लेकिन ओहाए आब बजारमे जे बनल रहै छै रेडिमेड कपड़ा ओ कि होइ छै सिलाइ मशीन सँ सिलाएल रहै छै तऽ ओ कैसे रहै छै की मतलब नहि ठीक सँ सीयल रहै छै फसैर जाइ छिकै खराब होइ जाइ छिकै देखै बला वहाँ कोइ नहि रहै छै की की हमरा किछु कहितऽ बजारमे बिकतै लेकिन हाथ सँ जे हम बनबै छियै ओ हम समान बजारसँ खरीदके सबकिछु देख लै छियै मतलब ई ठीक छै नहि छै की चाही नहि चाही जैसे की हम स्वेटर बनबै छियै घर गाँव घर महिला चाची लोग स्वेटरे बनबै छै टोपिये बनबै छै ऊन बला जे रहै छै ठण्डीके टाइममे सर्दीके टाइममे जे स्वेटर बुनै छथिन कितना मेहीन तरीका से आ डिजाइन पारि पारिके ओ जे बनबै छथिन बड़ा मजबूत रहै छै ओ जल्दी फटै नहि छै अगर हमरे एगो दीदी बनेलखिन स्वेटर ओ हम कम सँ कम चारि साल पेनहलियै हन ओ स्वेटर अभी भी हम ओ बच्चा वला रखले होतै ओ स्वेटर लेकिन फटलै नहि आइकाल्हि लेकिन बजारके कपड़ा जब हम खरिदै छियै जादासँ जादा मतलब दू महीना तीन महीना पिनहै छियै नहि कि सियेने ऊघैर जाइ छै तऽ ओकरासँ की फायदा होइ छै इएह खातिर अब बजार सँ जे कपड़ा रेडिमेड खरिदल जाइ छै ओ घरके बुनाइके कपड़ा से बड़ा खराब रहै छिकै ईहए खातिर हमरा जे छिकै हाथसँ बनल जे कपड़ा रहै छै ने ओ हमरा बड़ा नीक लगै छै ओ बड़ा अच्छा लगै छै हमरा ओ जादा दिन टिकबो करै छै खरीद बजारमे खरीदल कपड़ा जे छिकै ओकरा तुलनामे घरके बुनाएल कपड़ा अच्छा चलै छिकै टिकबो करै छिकै आ ओकरा तुलना मे सबसे अच्छा लगबो करै छै